पहिरें जे दौर में माण्हू पूरी सिट सिट शुद्ध सिंधी ॻाल्हाए सघंदा हुआ पर हाणे जे दौर में माण्हू शुद्ध सिंधी नथा ॻाल्हाए सघनि उन में जाम मिलावट अची वई आहे जीअं हिंदी जा शब्द अची विया इन मराठी जा शब्द अची विया आहिनि ॿियां बि जाम जाम इंग्लिश शब्द अची विया आहिनि अॼ बि असांजे घर में वॾा सॼी सॼी सिट सिंधी ॻाल्हाए त वञनि पर असांजी जेकी न्यू जनरेशन आहे नईं जनरेशन आहे उहा एॾी सिंधी नथी सम्झी सघे इन करे असांजी सिंधी लैंग्वेज जाम पुठिया थी थींदी वञे बक़ाइदा स्कूल में बि ॿार सभु इंग्लिश में ई त ॻल्हाइनि हिंदी घर में त ॻाल्हाइनि पिया इन करे असांजी सिंधी भाषा जाम पुठिते हली वई आहे